हॅलो हांवे स्विगीक कॉल केल्लो आसा म्हाका मातशें सांगात अभिक्षा रेस्टॉरंट आसा पळय फोंड्या तें उक्तें आसा हां उक्तें आसा ओके ओके म्हाका न्ही थंयच्यान इन्क्वायरी करपाक जाय आशिल्ली की म्हाका दोन टायमचें जेवण जाय सकाळचें आनी रातचें सो कितें कितें डिशीज मेळपाक शकता म्हाका थंय हां ना म्हाका अशें कितें चड मचमचीत नाका म्हाका सादेंशें जेवण जाय दोन टायम हां ओके ओके कितें प्रायस आसतलो दाळ आनी शीतचो दोनशी रुपया दोनशी रुपया मातशे चड जाता न्ही मातशे कमी मेळपाक शकना एक हां ओके ओके ओके एक एकशे वीस रुपयान बी मेळटा जाल्यार पळया न्ही एक थाळी हां ओके ओके हां तुमी ट्राय करपाक शकता हां बरें तुमी म्हाका कॉल करून कळयलें जाल्यार चलता चलता चलता हां बरें थैंक यू